हेलो कहली धान अभी सुखैत छै जे की उपाय करल जाए धान गहूँम सभ सुखैत छै पेड़ पौधा सभ सुखैत छै से हूँ हूँ हँ गाछी वृक्ष तऽ लगैले छी बहुते

हूँ गड़ी गड़ी तऽ खूब कम चलबैके कोशिश करैत छी मोटरसाइकिल गाड़ी

हूँ खाद पानि तऽ दै छी मगर नहि होइत छै अभी पता नहि हेलो जितना गाछी वृक्ष काटि काटिके लबैत छी ओतना तऽ लागैत छै ओहि से जादे लागै छै तब ने चौकी केवाड़ सभ बनैत छै हूँ अभी बहुते लगा लेली छोटका छोटका पेड़ सभ हूँ हूँ

हूँ

ओ सब तऽ करबे करैत छियै कोशिश ओ सभ तऽ होइत छै आ आस पासके अच्छा ठीक है ठीक है तऽ रखैत छी